मां अनीता पंजाबी थोरी देरि तव्हांजी कार में घुमी टे नंबर खां शिव मंदरु ताईं वेठी हुअसि शिव मंदर खां पोइ मूंखे ख़बरु पई त मां पंहिंजो थेलो तव्हांजे कार में छॾे आई आहियां महिरबानी करे मूंखे उहा हिते ॾेइ वेंदा त तव्हांजो शुक्रगुज़ारु रहंदसि